हलो हाँ आप प्लम्बर वाले भैया बोल रहे हैं मैं खेड़ीपुरा बाइपास रोड से बोल रही हूँ हमारे घर का जो नल है ना वो थोड़ा सा लीक हो रहा है टूट गया है तो आपको ना उसको सुधारना है तो कब तक आप आओगे हाँ ठीक है सात आठ बजे तक आ जाओगे ना तो ठीक है तो आप कितने क्या पैसे लोगे ठीक है मेरा एक तो नीचे का नल है और ऊपर के भी नल मतलब जो ऊपर बाथरूम साइड वहाँ के नल में भी थोड़ी प्रॉबलम वगैरह है तो आपको वो भी देखना है तो वो सब भी देख लोगे क्या ठीक है फिर और क्या नाम से एड्रेस तो मैं आपको मैंने आपको बता ही दिया है हाँ तो आप ना क्या नाम से पक्का आ जाना क्योंकी हमारे घर में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं तो हमको बहुत परेशानी हो जाएगी अगर आप नाइट तक नहीं आ पाओगे तो है ना हाँ तो आप कोशिश अगर करना जैसे कि सात आठ बजे से पहले अगर आप फ्री हो जाते हो जैसे कि चार पाँच बजे तक तो आप पाँच बजे तक आ जाइएगा ठीक है ना और ना जैसे कि अगर घर पे नहीं रहता हूँ और मेरे घर पे अगर अदर कोई भी रहता है तो आप उनको मेरा नाम बता दीजिएगा तो आपको जी मेरा नाम तस्कीन है ठीक है ठीक है ना ठीक है बाय